हम एमेजॉन सॅं एगो नॉवल मंगेनै छलहुँ ओकर नाम छलै द गाइड हुनक ओकर लेखक छलखिन आर के नारायण आर के नारायण द गाइड अपन नॉवल मे एतै नीकसँ एक एक चीजके व्याख्या केने छथिन एक एक पात्रके एतै नीकसँ केने छथिन तैं दुआरे ओ नॉवल पढ़ अहाँ सभके नॉवल पढ़बाक चाही नॉवल पढ़लासँ की होय छै तऽ अपन सभ्यता संस्कृति दोसरके सभ्यता संस्कृतिके बारेमे पता चलै छै आय काल्हि की होय छै जे लोकसभ नॉवल किताबसभ पढ़नाय छोड़ि देने छै जादातर फोनसभमे बीजी रहै छै लेकिन नहि नॉवल पढ़बाक चाही ओहिसॅं की होइ छै दिमागके संतुलन सेहो ठीक रहै छै आओर सभ्यता संस्कृतिसभ के बारेमे पता चलै छै